ہمارا پیارا ملک ہندوستان جو اپنی آپ میں ایک عمدہ پہچان ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہے دیگر مشہور چیزوں کی طرح ہمارا پیارا ملک ہندوستان دستکاری میں بھی اپنی مثال آپ ہے یہاں کے مٹی میں ایسی مہارت پائی جاتی ہے کہ دستکاری کے لیے کافی مواقعے موجود ہیں اور ہر ایک صوبہ میں دستکاری موجود ہیں ہاں کچھ علاقے روایتی دستکاری کے لیے کافی مشہور ہیں بعد جدید دور کی کریں تو جدید نے ہمارے ملک کی دستکاری کو متاثر ضروری ضروری کیا ہے لیکن دستکاری لیکن دستکاری ابھی بھی بہت زیادہ مقبول و معروف ہے